जोंनि समाजावहाय गोलाव जारिमिन थानाय हारिमुवारि दोरोंफोर होनोब्ला दिनैसिमबो जोंनि समाजावहाय लोगोसेनो आंनि न'खरावबो गिदिर मोनसे हारिमुवारि दोरों होनोब्ला जि आङो बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै दिनै बाथौ धोरोमा बुहुम जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो जोङो मिनथिनो मोनदों जे माने बाथौ धोरोमा मोनसे जोंनि एक्केबारे गोजाम मोनसे धोरोम आरो बे गोजाम मोनसे धोरोमा दिनैसिमबो दङ आरो बे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै माखासे जा बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय हाबा हारिमुफोर दङ नेमखान्थि दङ आसार खान्थिफोर दङ दा थिग बिदिनो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे हारिमुवारि हाबाफारिफोर होनोब्ला बाथौ धोरोमनि मोनसे एंगार हायै मोनसे मा होनो फोरबो दङ बे जाहैबाय खेराइ फोरबो दा खेराइ फोरबोआ बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो जायो दा खेराइ फोरबोआव जोंहा खेराइ फोरबोआव दौदिनिनि गेजेरजों लोगोसेनो अजा थागोन लोगोसेनो खामफार्टि थागोन दा बे अजा दौदिनि आरो खामफार्टि बिथांमोननि फारि फारि माखासे बाथौनि जि अथ्र' फाथालिनि जि मोसानाय नैबे हाबाफारि जोंहा खेराइ फोरबोआव जायो आरो बे खेराइ फोरबोआवनो माखासे हारिमुवारि मोसानायफोर दङ जेरै खबाम हुदानि मोसानाय होननानै बुङो बेयाव दौदिनिया दाउ थै लोंनाय बिब्दि दङ दाउ थै लोंनानै बिदिनो खबाम हुदानि मोसानाय दङ जेरै माहोनो जेरै खामाव बारखोनाय मोसानाय सथ्रालि मोसानाय खैजिमा फनाय मोसानाय आरो बिदिनो मा होनो जाराफाग्ला मोसानाय लोगोसेनो मा होनो बेजों लोगोसे बारदै सिख्ला मोसानाय आरो बिदिनो गराइ दाब्रायनाय मोसानाय नै बिदि माखासे खबाम हुदानि मोसानायफ्रा खेराइ फोरबोआव जायो आरो बेजों लोगोसेनो बे खेराइ फोरबोआ बाथौ धोरोमनि एंगार हायै मोनसे बाहागो आरो दिनैसिमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि बे बाथौ धोरोमा दङ आरो बिदिनो खेराइ फोरबोआबो बे बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय हिसाबै बे हारिमुआ दिनैसिमबो दङ दा बेजों लोगोसेयैनो बेखौ बे बाथौ धोरोमखौ दिनैसिमबो बर'नि गेजेराव गोबां आं फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोगासिनो आरो बेनि गेजेरजों नैबे जिथु खेराइ फोरबो बिनि फालिनायाबो जाबोगासिनो दङ जेरै मोनफ्रोमबो बोसोरनि मागो दानाव बे खेराइनाय फोरबोआ बांसिन जायो आरो बे खेराइ फोरबोखौ बिदिनो माखासेया न'खराव खुङो माखासेया बिदिनो दख'रा गालि बेलायाव खुङो माखासेया जिल्ला थाखोआव खुङो माखासे मिरु थाखोआव खुङो दा बे बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबोखौ बेबायदि बोसोर बोसोर बिदि फालिबोदों आरो दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दङ दा बिनिफ्राय बिनि सायाव बर' माहारिनि गेजेराव बे बाथौ धोरोमखौ लानानै बिदि गोथौ मोनसे फोथायनाय दङ दा बे गोथौ फोथायनायनि गेजेरावनो आङो बेखौ बुंनो सानो जे बाथौ होननाय लोगो लोगो बा माने मोनबा थौ माने गोथौ ओंथि दङ बेवहाय दा इंग्राजियाव बुङो बा माने फाइभ गोथौ माने फिलस'फि अरथाथ फाइभ फिलस'फि होननाय मोनसे गोथौ ओंथि दङ बेबायदि गोथौ ओंथिखौ लानानै दिनैसिमबो फोथायगासिनो दङ दा बिदिनो बे बाथौ धोरोमजोंनो लोब्बा थानाय आरो माखासे आसार खान्थि होनोब्ला जेरै मोनसे दङ जोंहा बैसागु बैसाग दान फैयोब्ला बे रंजालि बैसागु फालियो बिदिनो मा होनो आमथिसुवा फोरबो दं मोनसे बेजों लोगोसे दङ जोंहा खाथिगासा फोरबो दङ मोनसे मोनसेया जाबाय मागो दमासि फोरबो दङ दा बिदि जोङो बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय नैबे माखासे फोरबोफोरखौबो फालिफानाय जायो दा बिनिफ्राय आरो दिनैनि मुगायाव नैबे बाथौ धोरोम आरो जे बिनि एंगारहायै बाहागो खेराइनाय बे हाबाफारिखौ नैबे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो मोजां रोखोमै फालिनाय जायो दा नैबे जोंनि समाजनि न'खराव जि गोलाव जारिमिन थानाय होनोब्ला जोंनि बाथौ धोरोम दङ आरो बाथौ धोरोमजोंनो एंगारहायै बाहागो खेराइ फोरबोआबो दिनैबो थांनानै दङ आरो बिजोंनो माखासे हारिमु आरिफोराबो दंफायो